आं दा बर्थमान माने हालुवा मानसि नालाय कृषक आबादारि दा माखासे आंनि हाया माने ससे बोरि ससे दहलहा दहलहाया व जायो बोरियाव एसे जरखम जायो दा बेवहाय एसे एनै मेडिसिन माने हासार होनांगौ जानानै फैयो आरो माने दैआबो थाया नालाय बेरा फारसे स्लुइस गेट जायाखै बान्दो गैया ओरैनो खासा बान्दो दंब्लाबो बिदिनो अखा हादैजोंसो जमा जानाय नालाय आसोल माने दै रेसखौ माने स्लुइस गेट होनाय जायाखै माने बेवहाय रायजो राजानि खोथा दङ दा बेवहाय स्लुइस गेट जायागौ मानि एसे अजद दिखांनाय दङ माने बे स्लुइस गेट आ स्लुइस गेट जायागौ मानि बान्दोखौ दिखांनानै दै लाबोनो मोननाय नङा मोनसे रादाय दं नालाय दा बे हिसाबै बान्दोखौ थेनाय जाथ'आखै आरो बेनो अखा हादैजों गायो

बिदिनो हासार होनानै गायनांगौ जायो आरो दैयादि जर खम नालाय आबादा खम जायो बिदिनो हायाथ' बारा बुरजा नङा आंनिया ओरैनो साथ बिगासोल' जायो आरो हायालाय दंमोन सिगाङाव बार'बिगासिम दंमोन नाथाय माखासे हाखौ फिसाफोर फरायनायावनो एसे फाननो गोनां जादों थाखा फैसानि दरखाराव आरो बिदिनो लोमजानाय साजानाय बेमार आजार जानायाव बिदिनो फानै फानै फाननानै दा सात बिगाल' थानाय जादों आरो बार' बिगानि बिथोराव साथ बिगाल' थानाय जादों दा आङो बिजोंनो बिसि फिसा माने गथ' गथाय बे साथबिगा हा गायग्राजोंनो बिखौनो मावै दाङै जाहोयो बिजोंनो सोलियो एखनब्ला बोसोराव बिदिनो जर खम जायो माइ दैफ्रा बेवहाय एसे खाथि नाथि जाफैनो नागिरो आरो गोरलै मोनसानदिआव ओमफ्राय एखमब्ला बोसोराव थाख थिग जायो बिबादिनो जायो आरो ओमफ्राय बेरा फारसे बारियावबो होथ मैगं जानो दलरसेल' दङ बिदिनो लाफाफोर खुबैनो मुलाफोर खुबैनो दलरसेल' दं माखासे गय गायजोबनाय हावासि हुवासि मैगंआबो बारा थिग जानो नागिरा दा बाहेरायावबो मावहैनो न'खराव आहा रावबो गैया हिसाबै बाहेरायावबो मावहैनो हाया संख्रि बानलुनि थाखाय बाहेरा थाखा खामायनो हाया बेबायदि समयसा जायो आरो माने न'खराव रावबो गैया नालाय हारसिंल' मावग्रा दांग्रा

आंनो हालएवनांगौ आंनो बिदिनो बारि बागान फोसाब नांगौ मोसौ मोसा दोस्लायनांगौ दै दौनांगौ

ओरैनो गथ' सासेल' नालाय बेहाबो खामानि दं दाबसेयाव दा बेनो मावब्लाबो आं मावाब्लाबो आं होननाय जायो आरो माने गासैबो खामानियानो आंनाव गोग्लैजोबो नालाय समाव बिदिनो फिसालाफ्रा सोलाबोब्ला मावफायो दांफायो बिदिनो सोलाबनाय समाव मोसौ दै दौओ दुब्लिफ्रावबो थाङो सोलाबनाय समाव दा बेवहाय सोलाबनाय समाव मावो सोलाबियावथ' बहा मावनो हानो खामानि गोनां मानसि दा बिदि जायो आरो संसाराथ' बिदिनोसै बे एखमब्ला लोमजानाय साजानाय जायो संख्रै बानलु जानो बिदिनो मैगं थाइगं एसे मावो आरो दा बे मैगं थाइगं एसे फानलु फानलाजोंनो संख्रि बानलु जायो ओमफ्राय दा बर्थमान बिदिनो सोलिगासिनो दङ सोलिनायालाय बिखिनियानो आरो